असांजा हिते कुर्मी जेके ॿनी कनि था कणिक चांवर जूअर ॿाजरी जेके उहे अनाज पोखीनि था उहे असां सभिनी लाइ ॾाढा फ़ाइदेमंदु आहिनि कणिक चांवर माण्हू रोज़ जूअर जेके सभु रोज़ ई खाईंदा आहिनि जेकॾहिं कुर्मी न कनि ॿनी त असां उहे किथे खाईंदासी ऐं जीअं त हिते मेंहूं ऐं गांयुनि जा वाड़ा बि आहिनि जेकॾहिं गाहिं ऐं मेंहुनि जूं वाड़ा न हुजनि हुननि जी संभाल सुठे नमूने न थिए जीअं हुन मां जेको खीरु मिले थो असांखे हुननि मां ॾही पिस ऐं मिठायूं पर पनीर वग़ैरह जेके ठहंदा आहिनि ऊहे असां कीअं खाईंदासी ऐं असांजे माण्हू जेके वण पोखीनि था अंब केला चकूं पपैया अंगूर जेकॾहिं उहे वण न हुजनि त असांखे उहे फल फ्रूट कीअं मिलंदा जीअं त ॿार अंब जा ॾाढा शौकीन थींदा आहिनि ऐं मूंखे पपैयो ॾाढो वणंदो आहे ऐं अंगूर जाम वणंदा आहिनि जेकॾहिं बि वण न हुजनि त उहे असां कीअं खाईंदासी ऐं हिते मुर्गियुनि जो बि सुठो वापारु थींदो आहे माण्हुनि खे मुर्गियूं बि विकणंदा आहिनि ऐं बेदा बि विकणंदा आहिनि बेदा ॿारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि जेके ॿारनि खे ताकत वारा आहिनि ऐं